सोरहं जून उणिवीह सौ अठवंजा्हु ॿारहं दिसंबर उणिवीह सौ अठासी तेरहं जनवरी उणिवीह सौ टियासी चारि जुलाई उणिवीह सौ ॿियानवे टेवीह जुलाई ॿ हज़ार चोॾहं